हीअं त घणा हि ॾिणनि में ॾिण थींदा आहिनि पर मां पंहिंजो जेको ॾिणु ॿुधाए रहियो आहियां उहो आहे रक्षाबं॒धन रक्षाबं॒धन ॾींहुं भेण पंहिंजे भाउ जे घर ईंदी आहे रखिड़ी ब॒धणु लाइ उहा रखिड़ी न हूंदी आहे उहा हिकु प्रेम जो हिकु भेण भाउ जो हिकु प्यार जे हिन बं॒धनु जो हिकु धाॻो थींदो आहे जेका हूअ जीवन भर निभाइणु जो हिकु विश्वासु हूंदो आहे उन्हीअ ॾींहुं ते भेण भाउ जे घर रखिड़ी ब॒धी ऐं संदसि मिठो वाति कंदी आहे ए भाऊ खे पिण आसिस कंदी आहे इहो ॾिणु हर साल मल्हायो वेंदो आहे